जय झूलेलाल हाणे जेका पैरीं जी पीढ़ी ऐं हीअंर जेका नई पीढ़ी आहे उन्हनि में घणई अ डिफ्रेंस आहे जीअं अलॻि अलॻि हाणे पहिरीं जीअं पढ़ाई जीअं असां कंदा हुआसीं तीअं तकनीकी पहिरीं कोन हूयूं तीअं टीचर्स ठाहिया ऐं हीअंर टेक्निकल जीअं मोबाइल थियो लैपटॉप थियो उन्हनि में हाणे पढ़ाइण था ऑनलाइन पढ़ाई था कनि त उन्हनि में घणो फेरफार थी वियो आहे त उनमें अ घणीई परिवर्तन थियो आहे सामाजिक परिवर्तनु थी विया त समाज में पहिरीं माण्हू अ गॾु मिली कंदा हुया सामाजिक कार्यक्रम हीअंर मतिलबु अ जीअं पोस्टर थी वियो या कुझु बि थी वियो लहो लॻाए करे उन्हनि जो सामाजिक जो हुनजो प्रमोशन कंदा आहिनि बाक़ी पहिरीं जरूरात घटि हूंदी हुई हीअंर जरूरात वधीक थी वई आहे पहिरीं घटि पैसे में कम हली वेंदो हीअंर वधीक पैसा था खपनि पैसा वधीक खपनि पर हुनमे ज़रूरत पूरी कोन थी थियनि ऐं ऐॾी घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन में पाण थोरो अलॻि था पियूं पर हाणे जीअं कोशिशि पाण कंदा रहंदा आहियूं की भई पहिरीं जमाने जी पीढ़ी नए ज़माने में परिवर्तनु थिए उहो धीरे धीरे बदलाव थींदो जीअं पे हीअंर जा ॿार आहिनि उहो हर हिक शइ में माहिर था थी वञनि त पैरेंट्स हुनमें घटि थींदा आहिनि त उन्हनि हुजे करे अ ॿार बि थोरो उअ माइटनि खे अ नई जेका टेक्नोलॉजी आहे हुनमें परिवर्तन कनि था उहो बि सुठो आहे हाणे अॻियों ज़मानो हाणे तकनीक उनजे हिसाब सां पाण खे बदलणो पवंदो जय झूलेलाल